पांच डेटी ज्यो म्हाका सदांच याद उरता त्यो म्हणजे पयलो आसा पंदरा ऑगस्ट एकूणश्शे सत्तेचाळीस ज्या दिसा म्हाजो भारत देश स्वतंत्र जाल्लो दुसरी तारीख आसा एकोणीस डिसेंबर एकोणिश्शे एकसष्ठ ज्या दिसा म्हजे राज्य गोंय हे पूर्तूगेजाच्या तावडेतल्यान मूक्त जाल्ले तिसरी तारीक पंदरा जुलय पंदराशे त्र्यायशीं ज्या दिसाक म्हज्या गांवच्या कुंकळ्ळेच्या सोळा महानायकांनी किंवां कुंकळ्ळेच्या आख्या गांवांत पोर्तुगेज सत्ते विरूद्ध उठाव करून ते त्या पुर्तूगेजांतल्या येल्या सगळ्यां जे अत्याचारी अशें तांचे प्रिस्ट आसतले किंवां तांचे जे पुर्तूगीज पुलीस ऑफीसर आसतले हांकां सगळ्यांक गांवच्या लोकांनी गांवच्या विरांनी मारून उडयल्लो तो दीस मागीर फुडल्या सुवातेचेर चवथो तारीख म्हाका याद उरता ती म्हणल्यार सत्तावीस जुलय दोन हजार अठरा ज्या दिसा म्हाका एक ल्हानशे बाय जाल्ले जाचे नांव भावीका आसा आनी पांचव्या सुवातेचेर म्हाका जी तारीख याद उरता ती म्हणल्यार सात सप्टेंबर एकुणीश्शे एक्याण्णव ज्या दिसा म्हजी बायल मृणाली देसाई तिचो जल्म जाल्लो